दू हजार नओ सए निनानबे तीन हजार नओ सए निनानबे चारि हजार नओ सए निनानबे पाँच हजार नओ सए निनानबे छओ हजार नओ सए निनानबे